मालके मोन खराब हो जाइ हइ ने मालके मोन खराब हो जाइ हइ तऽ नजदीकमे डाक्टरो अर नहि मिलैत रहै हइ डाक्टरकेँ फोन कयली तऽ कहाँ तऽ महा म् मडु टोल मडु टोलके डाक्टर छथिन फोन कयली तऽ हँ रुकू ने अबै छी की रुकू ने अबै छी की तब आयल लेटके ता ले गाए ज्यादा बेहोश भऽ गएल मोन खराब हो आब की हैत सात सएमे एगो सुइआ दै हइ डाक्टरके डाक्टर दएत तऽ सात सएमे एगो सुइआ गाए केना दना करय लागै हइ तऽ आ नाच अथि ज्यादे मोन खराब होइए थनैलसँ थनैल भएल कि गाएकेँ बेशी मोन खराब होइ लागल आ हमरा अरके तऽ ओतेक बुझओ नहि आयल तऽ कहलियै डाक्टरकेँ फोन करै छियै तब डाक्टर अयथिन तऽ सुइआ देथिन तऽ डाक्टर आयल तऽ सुइआ पड़ल डाक्टर आयल तऽ घास काटय लए घास काटय लए गेली तऽ गाएके तबियत खराब रहल तऽ घास नहि खयलक हालि ओहोमे कि बारिशके दिन आयल तऽ बारिशमे तऽ आरो घास नहि मिलै हइ के तैओ हमरा अरकेँ की पड़ैए भीजि कऽ जाइ लए पड़ै हइ के अगर मिलल तऽ काटि लेली पानिओ आरमे हेलि कऽ काटि लेली एको पाँजा नहि होल तऽ कयलाके पत्ता काटि लेली बाँसके पत्ता काटि लेली आ तब मिला कऽ देली एक छप्पा खिएली अगर जोरगर वर्षा भएल तऽ घरमे कऽ देली तऽ घरमे देली तऽ खानि खुनि देलक फेन तनि उबेर होल तऽ बाहरमे दऽ देली मालकेँ खाइ लए आ वर्षामे तऽ जानि कऽ दिक्कत हो जाइ हइ आ ओ जे टाइममे की होइ हइ केन्हूँ गेली तऽ एक बोरा घास काटिए कऽ लऽ अयली आ बारिशमे एक पाँजा होली तऽ ओहिमे दिक्कत हो गएल दूधो अर कम गएल बारिशमे दूध नहि होल भरि पेट खयबे नहि करतै तऽ दूध कहाँसँ होतै भरि पेट खाइ हइ तब दूध होइ हइ आ ओहोमे की हरियरी तनि पुरकस रहल तब आ सूखल पाकलमे थोड़बे दूध होइ हइ आ बाँसके पत्ता खिएली तऽ बाँसके पत्तापर आरो दूध जरिए जाइ हइ के केलाके पत्ता खिएली तऽ केलाके पत्ता ठण्डे हइ तऽ कयल जेतै की हमरा अरके तनि मजबूर भऽ जाइ छियै बड़का जाति तऽ नै छियै से घरमे मक्कइ आ गहूँमके दर्राकेँ रखबै आँय गरीब छियै गरीब छियै तऽ तनि मनि होल तऽ आँटा आर छीँटि देलहुँ कुट्टीपर मक्कइके रहल तऽ मक्कइएके छीँटि देलक गहूँमके रहल तऽ गहूँमेके आँटा छीँटि देलहुँ ओहिमे तऽ अपन खयलक माल आधा पेट भएल तऽ माल हल्लो खूब कयलक हल्ला करैत रहत माल मालकेँ पानि पियाबय कहबै पानि पियेबै नहि तऽ माल चुप हो जेतै तऽ मालकेँ पानि पिया देलहुँ तब माल कनि शान्ति भेल तब घास खयलक